जी हाँ मेरा दूसरा प्रोडक्ट मैंने हाल ही में वॉशिंग पाउडर लिया था वॉशिंग पाउडर कुछ अच्छा नहीं था उससे जब हम कपड़े को धुलते थे तो कपड़े में से गंदगी नहीं निकलती थी ना ही उस वॉशिंग पाउडर में अच्छा सा खा ख़ास होता था उसमें झाग के नाम पर कुछ होता ही नहीं था वह वॉशिंग पाउडर बिल्कुल भी ख़राब था